خاندانی ترکیبیں ایک قیمتی ورثہ ہوتی ہیں جو نسل نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہیں یہ ترکیبیں اکثر گھریلو کھانے بنانے کی ہوتی ہیں اور ان کا اپنا ایک الگ مزہ اور اہمیت ہوتی ہے ایک مشہور خاندانی ترکیب جو اکثر لوگ پسند کرتے ہیں وہ بریانی کی ہے میں آپ کو بریانی بنانے کی ایک خاندانی ترکیب بتا سکتی ہوں خاندانی بریانی بنانے کی ترکیب باسمتی چاول پانچ سو گرام مرغی ایک کلو گرام پیاز تین ٹماٹر چار دہی ایک کپ ادرک لہسن پیسٹ دو ٹیبل اسپون بریانی مسالہ دو ٹیبل اسپون ہلدی ایک ٹیبل اسپون لال مرچ پاؤڈر ایک ٹیبل اسپون گرم مسالہ پاؤڈر ایک ٹیبل اسپون دھنیا پاؤڈر ایک ٹیبل اسپون زیرہ ایک ٹیبل اسپون ہری مرچ چار سے پانچ باریک کٹی ہوئی ہرا دھنیا اور پودینہ ایک کپ باریک کٹا ہوا نمک ذائقے کے مطابق تیل ایک یا دو کپ کیسر ایک ٹی اسپون دو ٹیبل اسپون دودھ میں بھگو کر لیمن دو باریک کٹے ہوئے سفید سرکہ ایک ٹیبل اسپون آلو دو باریک کٹے ہوئے فرائی کر لیں تیاری کا طریقہ چاول تیار کریں پانی ابال کر اس میں چاول اور تھوڑا سا نمک ڈال کر ستر ستر پرسنٹ تک پکا لیں پھر پانی نکال کر رکھ لیں مسالہ تیار کریں ایک ایک دیگچی میں تیل گرم کریں پھر اس میں پیاز ڈال کر گولڈن براؤن ہونے تک بھون لیں اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال کر مزید دو سے تین منٹ تک بھون لیں مرغی پکائیں پیاز اور ادرک لہسن کے پیسٹ میں مرغی کے ٹکڑے ڈال کر اچھی طرح سے بھون لیں پھر اس میں ٹماٹر دہی ہلدی لال مرچ پاؤڈر دھنیا پاؤڈر اور بریانی مسالہ ڈال کر اچھی طرح مکس کریں آنچ ہلکی کر کے مرغی کو گلنے تک پکائیں دم لگانا ایک دیگچی میں ایک لیئر چاول کی بچھائیں پھر اس پر مرغی کا مسالہ ڈال کر اسے فرائی کر لیں آلو اور ہرا دھنیا پودینہ ڈال دیں پھر اس میں باقی چاول بچھائیں اور اوپر سے کیسر والا دودھ لیمن کے ٹکڑے سفید سرکہ اور گرم مسالہ پاؤڈر ڈال کر ڈھک دیں ڈیگچی کو ڈھک کر ہلکی آنچ پر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں تاکہ ساری چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور پک جائیں آپ کی خاندانی بریانی تیار ہے اس لیے رائتا اور سالن کے ساتھ سرو کریں اور لطف اٹھائیں